जों ना हमनो थांनायावहायो जों ज' ज' थाङो जोंनिनो खाथि खाला दुब्लि दंग दैसा दैमा जों बेफ्राव ना गुरनो थाङो आरो जों बे ना गुरनो थांनायाव जोङो जेखाय खबाइ बिबदिनो जोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ ना गुरनायाव नांगौ बुस्थुफोरखौ जों लानानै थाङो जेरै जेखायजों जों गुरो आरो खबाइफ्राव जेखाइयाव मोनाय नाफोरखौ जों सोनानै लायो आरो बिबायदि दहला दहलाफ्राव सारनो थाखाय जों होथेनो थाखाय जों खदालफोरखौ लाङो जेरै हा जावनानै जों होथेनानै सारनांगौ जायो बेखायनो जों खदालफोरखौ लायो आरो जों बे दैफोरखौ सारनो थाखाय जों गाम्ला इरिफोर लायो जेरै जों बे गाम्लाफोरखौ लांनानै बे गाम्लाजों जों दैखौ सारब्लासो दैआ रान्नानै जों नाखौ मोनगोन बिनिखायनो जों गाम्लाफोर लायो आरो बे गाम्लाजों दैखौ सारनानै फोरनानै जों नाफोरखौ जेखाइफोरजों हमो आरो जेखाइजों हमनानै जों ख'बाइआव सोनानै लायो जों ज' ज' जों जै होनानै जों थाङो जोंनि लामा लामा जों ना हमनो थानायावहाय जों ज' ज' मिनि खुसि रंजा बाजा जों ज' ज' थाङो जों मिनि खुसि जों लोगोफोरजों मिनिलायनानै रंजालानानै जों जेखाइ खबाइ लानानै आरो ना सारनायाव ना गुरनायाव नांगौ बुस्थुफोरखौ जों लानानै थाङो जेरै जों आइजोफ्रा जेखाइ खबाइ लायो जों आइजोफ्रा जेखाइ खबाइ लानानै ना गुरनो थाङो आरो बे जेखाइ खबाइफोरजों जों नाफोरखौ गुरो जेखाइजों जों नाखौ गुरो आरो जों खबाइफ्राव जों जेखायजों मोन्नाय नाफोरखौ सोनानै लायो आरो जों ज' थांनानै मेंनानै हायो सारखांनानै जेब्ला जों मेंनानै जिरायो अब्ला जों गानफोरबो खनो आरो बे ना सारनाय समफ्रावबो जों गानफोरखौ खनो जों बे जेरै जों गानखौ खनानै जेरै जों मेंगानायखौ मोनो आरो ना सारनायफ्राव जों मेंगानायनि थाखाय जों जै होयो जों मेथाइ खन्नो फै हा दे लोगोफोर गुर माबार सार रान्नोसै हनै मोनसै हनै नाफ्रा बादफ्रावबाय खारनोसै माबार सोरदो दे लोगोफोर है हा होनलायनानै जों सल' गान खनो आरो जों बिदि खनानैनो जों दैफोरखौ सारो आरो मेंगानायफोरखौ मोनो आरो जों लोगोफोरजों ज' ज' बे बायदिनो दे सारद' माबार लोगो सारद' हनै दैआ रानसिगोन होनलायनानै जों सल' गानफोरखौ खनो आरो खनानैहाय जों बेबायदिनो दैफोरखौ सारो आरो फोरानो आरो जों बेबायदिनो नाफोरखौ हमनानै मोनो आरो बे दैफोरनिफ्राइ जों मोनो नाफोरखौ जों हमनानै लाबोयो दे माबार लोगो हनै साना हाबनोसै मोनानोसै सारद' माबार लोगो नाफ्रा बेफ्रावबाय ओसे सारबानो रानसिगोन हनै लोगो होनानै जो स्लगान खनो आरो बेबायदि स्लगान खन्नायजों लोगोसे जोंनि दैआ लासै लासै जों रानो रानलाङो आरो लासै लासै सारनानैहाय बेबायदिनो जोङो दैआ जेब्ला रानो अब्ला जों हमनानै जेखाइजों हमनानै जों खबाइआव सोनानै लाबोयो आरो जों न' फारसे गिदिंना फैयो